روا بہت سارے روایتی کھیل اور بہت سارے اسپوٹ اسپوٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں سیاح جاننا چاہتے ہیں اب جیسے پنجاب میں کشتی کو ہی لے لیجیے پنجاب میں کشتی کا تو اتسو ہی منایا جاتا ہے اس کی تقریبات بھی بنائی جاتی ہے کشتی بہت ہی مشہور ہے پنجاب میں پنجاب کے لوگوں کو کشتی لڑنا کشتی کا کھیل دیکھنا کشتی کا کھیل کی تقریب منانا بہت زیادہ پسند ہے اور اسی طریقے سے مہاراشٹر کے ایریے میں چلے جائیں گے تو وہاں لیجھم وغیرہ کا بہت بہت مشہور ہے لیجھم وغیرہ وہاں پر بہت ساری تقریبات منائی جاتی ہیں کھیل کی دنیا میں اور تامل کے تمل سائڈ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں جلی کٹو اور اسی طریقے سے آسام میں دھوپ کھیل وغیرہ کا بھی کھیل منایا جاتا ہے کھیل کا انعقاد کیا جاتا ہے کھیل کی تقریبات منائی جاتی ہے